प्लम्बर आह्ली मोनिका बोला दिया हां जी हां जी हां जी प्लम्बर आह्ले हां जी तुसें फिटिंग केह्ड़ी करानी ऐ मतलब कंपनी कोलू करानी ऐ इत्थें मतलब ब्रैंड दी जां कोई नार्मल फिटिंग महाराज दिक्खो नार्मल नलका साढ़े कोल स्टार्ट होंदा ऐ तिन्न सौ कोला सिंपल नलका ठीक ऐ ते ओह्दे कोला उप्पर जेकर चली जाओ पंदरां ज्हार तक हां कोई गल्ल नी दस्सी ओड़ेओ नेईं नेईं ओह् दिक्खना पौना साढ़े आपूं जेह्के मकैनिक न जेहड़े ओह् आङन ओह् दिक्खी लैङन कि कि'यां लाना नलका ते आपूं फ्ही ओह् दिक्खी दुक्खियै आपूं फिर सनाई उड़गन ठीक ऐ फ्ही मैडम जी